हम अपने बगीचे और पर्यावरण और वन्य जीवों की ज़रूरतें के लिए संतुलन बना कर रखते हैं जैसे कि हमने हमारे घर में टमाटर का पेड़ लगाया हुआ है जिससे कोई चिड़िया यदि भूखी हो तो वह टमाटर खा सके हम गेहूँ के बाल पेड़ लगा देते हैं अपने बगीचे में और ज़रूरी पौधे जो हमारे लिए भी ज़रूरी हैं जैसे तुलसी का पौधा गिलोय का पौधा पुदीना जो हमारे वातावरण को भी बहुत शुद्ध रखता है संतुलित बनाए रखता है और पेड़ पौधों को ज़रूरी खाद तो देते ही हैं जैसे कि हम ऑर्गेनिक खाद गोबर के कंडे की बनी खाद डालते है समय समय पर पानी देते हैं पेड़ पौधों को पेड़ों की जड़ों की सफाई करते हैं अच्छे से उनको धूप से बचाते हें दोनों टाइम पानी देते हैं और जिससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहे ताकि हमारा भी पर्यावरण संतुलित रहे और जो हम पौधे लगा रहे हैं वह सुरक्षित और सही रहें